असांखे अरेबिक सिंधी पढ़णु न ईंदी आहे असां मंदरनि ते वेंदा आहियूं झूलेलाल मंदर ते वेंदा आहियूं त उते वॾे अखरनि में अरेबिक सिंधी लिखियल हूंदी आहे असां ॿियनि खां पुछंदा आहियूं केॾी केॾीमहिल त कोई अहिड़ा माण्हू मिलंदा आहिनि की सुठे सां सम्झाए वेंदा आहिनि ऐं केॾी केॾीमहिल कोई कोई अहिड़ा माण्हू बि हूंदा आहिनि की असांखे ग़लति सम्झाए वेंदा आहिनि हिनमहिल त सोशल मिडिया जा माण्हू आहे केॾीमहिल मेसिज अची वेंदा आहिनि अरेबिक सिंधीअ में पर असां ॾिसंदा आहियूं त पढ़ी न सघंदा आहियूं त गूगल खां सर्च कंदा आहियूं ऐं पुछंदा आहियूं त गूगल बि असांजी मदद न कंदो आहे त असांजे आसे पासे में जेका माण्हू आहिनि जेके अरेबिक सिंधी ईंदी आहे त उन्हनि खां आने असां पुछी करे ऐं असां सम्झंदा आहियूं त उहे सुठे सां सम्झाए बि विझंदा आहिनि ऐं असांखे सम्झ में बि अची वेंदी आहे अरेबिक सिंधी